साढ़ै इत्थें बड़े बड्डे बड्डे इंस्टीट्यूशन न जियां आई आई टी आई आई टी एस आई आई एस एस ऐ केईं लोग एह् बड्डे बड्डे इंस्टीट्यूशन च अपने बच्चें गी पढ़ाना ऐफर्ड करी सकदे केईं लोक पेरटेंस अपने बच्चें गी प्रैशरराइज करदे कि ओह् एह् कोर्स करै केईं बच्चे वीक होंदे ते ओह् एह् कोर्स नेईं करी सकदे असें बच्चें गी फोर्स नी करना होर जेह्दे च इंट्रस्ट ऐ ओह् ही कोर्स करना चाहिदा कि अग्गें जाइयै ओह् अपने मुकाम हासल करी सकै